आमच्या भारतांत न्यीव एजुकेशन पॉलिसी येयल्ली आसा भुरग्यां खातीर ती एके तरेन सगल्यांक बरीच आसा भुरग्यांक आतां गोवोरमेंट स्कुलांनी गोवोमेंट स्कुलांनी भुरग्यां खातीर टिचरीच घेतल्यो जाता पूण त्यो एकूच सबजेक्ट शिकोवपाक म्हूण भुरग्यांक घेतल्यो जाता पूण त्यो टिचरी खूब तरेतरे दुसरे दुसरे दुसरे दुसरे सबजेक्ट शिकयतात आनी त्या टिचरींक सुद्धा दुसरे दुसरे सबजेक्ट शिकोवपाक सारकें कळना ती एकूच टिचर एकूच सबजेक्ट तांकां शिकोवपाक दिवपाक जाय तशेंच गोवोरमेंट स्कुलांनी वॉशरूम सुद्धा भुरग्यां खातीर सारके नासता गर्ल्सां खातीर पॅड्सांची सुद्धा अवेलेबिलीटी सारकी नासता गोवमेंट स्कुलांनी सो ते सुदा सारके हायजिनिकली घेवपाक जाय तशेंत आयज काल फीज भुरग्यांच्यो वाडत गेल्ल्यो आसा त्या कारणान गरीब भुरग्यांक सारकें शिकपाक मेयणा सो त्यो मातशो फिजांचेर सुद्दां गोवरमेंटान बरे भशेन हें करपाक जाय आनी आयज काल डिजी डिजीटल वर्ल्ड जाल्लो आसा ते भुरग्यांक बरे तरेन सगल्यांक सारकें कळपाक जाय आयज काल कोम्प्युटर्स येयल्ले आसा जे भुरग्यांक प्रत्येक स्कुलांनी भुरग्यां खातीर सारके कळपाक जाय कोम्प्युटर्स यु वापरपाक एके तरेन भारताची एजुकेशन पॉलिसी जावं एजुकेशन बरें आसा पूण एके तरेन भुरग्याची सारकेंच सेफ्टीनेस मागीर प्रत्येक स्कुलांनी सीसीटीवी कॅमेरा लावपाक जाय जंय भुरग्यांक त्रास जावपाक जायना ट्रांसफोर ट्रांसपोट सुद्दां भुरग्यां खातीर सुदरपाक जाय सुटयेच्या दिसांनी भुरग्यांक ट्रांसपोट नासता म्हणजे जे लोकल एरियासांचेर जे फंग्शन जाता ते खातीर भुरग्यांक सुटी मेळना आनी सेटरडे जावं ह्या दिसांनी बसी बी सारक्यो नासता भुरग्यां खातीर त्यो भुरग्या खातीर त्या खातीर भुरग्यांक येवपाक सुद्दां सारकें मेळना स्कुलांनी सो ते सुद्दां गोवरमेंटान मातशें सुदरपाक जाय